आमी महिला वर्ग म्हणजे आमकां रांदपाक खूब आवडटा आनी आमचो सगळो वेळ कुजनांतूच वता रांदप वाडप कारण आमकां वेगवेगळ्यो पदार्थ करून वाडपाक आवडटा आनी आमकां नवीन नवीन जें आमकां कळना अशे पदार्थ शिकपाकूय आवडटा फाटींच आमच्या गांवांत शर्वाणी महिला वर्गान एक वर्ग दवरिल्लो आमच्या गांवांतल्या बायलांक शिकोवपाक वेग वेगळे पदार्थ त्या वर्गाक हांव गेल्लीं हाजिरी खूब बायलांनी थंयसर हाजिरी लायिल्ली आनी तातूंत हांवूय एक आशिल्लें म्हाका तो वर्ग खूब आवडलो कारण आमी जे घरा पदार्थ करिना तसले थंयसर पदार्थ करूंक शिकयले पयलीं म्हणजे शाकुती करपाक शिकयली आमकां इतल्यो बरे बरे पदार्थ तितूंत शाकुती आसलीच काफ्रियाल मागीर तिसऱ्यांचें खुब्यांचें आनी कुल्ल्यांचें धबधबीत बांगड्यांचें लोणचें हेज्यांतले जे पदार्थ हांव येवन जेन्ना घरांत दाखयले दिले करून आमच्या भुरग्यांक तेंका ते खूब आवडले भुरग्यांनी सांगलें की ना असले पदार्थ आपल्या फ्रॅंडांक आवडटले तेन्ना हांवें ते टिफिना भरून तेंका दिले अशे करून बांगड्याचें लोणचें बी आमी फक्त हूमण करून पयलीं घरांत जेवतालीं बांगडे तळटालीं पूण जेन्ना ते बांगड्यांचें लोणचें जालें खबरूच नाशिल्ली लोकांक आनी तें कितल्या जाणांनीं खाल्लें परत चार पांच दिसांचो तो वर्ग आशिल्लो प्रत्येक दिसा आमकां वेगवेगळे पदार्थ शिकयताले थंयसर आमी लोणचींय करपाक शिकलीं आमी आमच्या घरांत चडशे तोरांचें लोणचें करता आंबट तिकट पूण त्या वर्गांत आमकां वेग वेगळीं लोणचीं करपाक शिकयलीं लिंबाचें लोणचें बिम्लांचें तोरांचें करवंदांचें आवळ्यांचें लोणचें हीं सगळीं लोणचीं आमी करतालींच पूण आवळ्यांचें लोणचें तांचें इतकें बरें तेंच्यांनीं शिकयलें आवळ्याचें फक्त लोणचेंच न्हय आवळे आवळ्यांची सुपारी कशी करप आवळ्याची कॅडबरी म्हणून आवळे साकरेच्या पाकांत घालून ते सुकोवप आनी मागीर ते सुकोवन जातकून ताची एक एक च़ॉकलेट कशी खाताना इतले बरे लागताले आनी आवळे खूब बरे आपल्या आरोग्याक पौष्टीक तेन्ना आवळ आवळ्याचो तो पदार्थ म्हाका खूब आवडलो अशा प्रकारी त्या महिला वर्गांत खूब कितें कितें शिकयलें म्हाका दिसताले ते वर्ग खूब दीस चलपाचे कारण ह्या दीस गर्मेचे आसात आमकां आयस्क्रीम करूंक शिकयले तेंच्यांनी आनी केकी करूंक शिकयल्ल्यो जाल्यार म्हाका आनीक आवडटलें आसलें कारण सगळी भुरगीं आमी आतां आयस्क्रोट खातात भुरगीं पॅप्सी खाता पूण तें सगळें विकत हाडचें पडटा आमीय करतात पूण थंयसर शिकयिल्लें जाल्यार आनीकय बरें जाता आसल्यो म्हणून म्हाका दिसता अशे वर्ग आमी महिलांनी वर्गांक हाजिरी लावप आनी वेग वेगळे शिकप आनीक तें शिकून जातकून फक्त आपल्याच कुटुंबांत करून खावप न्हय तर आपल्या फ्रॅंड्सांक नाते सगळ्यांक करून दिवप तर हांव त्या शर्वाणी महिला वर्गाचे टिचर जी आयिल्ली शोभा पाडगांवकार इतकी बरी आशिल्ली ती आमकां विचारताली आनी कितले खावपाक घातलें ताणी करून करून जी तोंडाची जिबेची चव आसा न्ही रूच ती आजुनूय म्हाका बरें दिसता तें